हमर जिला सहरसामे दू टा सिनेमा हॉल छै एकटा मीरा आओर एकटा श्याम टॉकीज एकर अलावा बहुत सारा मनोरंजन गतिविधिके लेल और भी बहुत सारा चीज छै जाहि सबमे की समय समय पर जे छै से बच्चाके मनोरंजनके लिये कोनो कोनो प्रोग्राम राखल जाइ छै जे पार्क छै आओर संजय गाँधी पार्क छै एकर अलावा भी बहुत सारा चीज छै जाहिमे कि आर ग्रामीण संस्कृतिकेँ बढ़ावा दै के लेल भी बहुत सारा काम होइ छै जेना झिझिया कयल जाइ छै आल्हा रूदल होइ छै सामा चकेवा जट जटिन ई सारा चीज जे छै से एकरा